नैजिद' मे नै रोजा नैजिथाम नैजिस्नि मे नै रोजा नैजिथाम नैजिदाइन मे नै रोजा नैजिथाम नैजिगु मे नै रोजा नैजिथाम थामजि मे नै रोजा नैजिथाम